वीवो कम्पनी का वीवो का मोबाइल हाँ है हमारे पास रेन्ज कितना सात हज़ार आठ हज़ार दस हज़ार मतलब जैसा मोबाइल वैसा रेट एप्पल कम्पनी बहुत महँगा है वह डेढ़ लाख का आता है

एयरटेल वाला छोटा वाला का पन्द्रह सौ सतरह सौ दो हज़ार जैसा मोबाइल वैसा रेट जिओ जिओ का वही पन्द्रह सौ है दो हज़ार पच्चीस सौ है जिओ का नोकिया कम्पनी का भी वही रेट है नोकिया मतलब दो हज़ार में है बाइस सौ तेइस सौ ऐसे है नहीं नहीं चलता है अच्छा ही चलेगा रेन्ज उसका ठीक ही है हाँ हाँ गारन्टी भी मिलती है एक साल की गारन्टी देता है

वीवो मोबाइल का हाँ तो वही वीवो का क्या वीवो पन्द्रह हज़ार वीवो का आठ जी बी रैम है दो सौ छप्पन दो सौ छप्पन इस्टॉल इस्टॉल है कभी भी आप आकर ले सकते हैं किसी टाइम भी आप आ जाइए बेगूसराय ज़िला में ही है